جی آپ ٹریول ایجنٹ بول رہی ہیں میں وسیم بات کر رہا ہوں میں ہماری کمپنی ہے جو کہ ایک ابھی حال فی الحال میں سفر کے لیے روانہ ہونے والی ہے اور یہ کمپنی کا سفر رہے گا ہماری ہمارے کئی سارے ایمپلائز ہوں گے تو میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس موسم میں جب کہ بارش کا موسم ہے اچھا خاصا موسم ہے تو ہمیں کہاں جانا بہتر رہے گا ہماری کمپنی کو اچھا دیکھیے اگر بات منالی کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بس ہی ٹھیک رہے گی باکی ہمارے ایمپلائز تقریباً پچاس یا ساٹھ کے آس پاس رہیں گے ان کے کھانے پینے کا اور سفر کا اور رہنے کا ٹھہرنے کا سارا انتظام آپ کے ذمے ہوگا تو آپ اپنا بتائیے نہیں آپ اپنا منیمم اور ہائیسٹ بجٹ بتائیے ٹھیک ہے بہتر ہے تو آپ ہائی بجٹ کے اکورڈنگ ہی رکھیے جی بہتر ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ڈاکیومینٹ وغیرہ بھی آپ دیکھنا چاہیں گے ہمارے کمپنیز وغیرہ کے جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر ہے میں جی جی میں مشورہ کرتا ہوں کمپنی میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں اس کے بارے میں شکریہ